आइए हम जानते हैं अभी के वातावरण में दूषित वातावरण जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीयों का जहरीला गैस और बहुत सारे कैमिकल हमारे पानी में मिलाया गया मिल जाते हैं जाकर उसका दुष्प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ता है हमारा जनजीवन जो है इस दुष्प्रभावों से आज तक जूझता आ रहा है यह दुष्प्रभाव हमारे जानवरो में पाया जा रहा है और देखा जा रहा हमारे जलवायु में हमारी जलवायु बहुत कठोर हो चुकी है वर्षा की कमी वर्षा के कमी के कारण हमारी फसल बहुत अच्छे नहीं हैं हो रहे हैं और एक बहुत ही खतरनाक चीज हमारे वातावरण में जो प्लास्टिक के रूप में आया है वो मौसम को बहुत प्रभावित करती है और जिसके कारण हमारी पानी के स्तर में कमी दे कमी पाया गया है और इसके कारण हमारे पर्यावरण में काफी भयानक बदलाव देखे जा रहे हमारे आसपास हरे भरे घास पेड़ पौधे चारागाह बिलकुल कम मात्रा में और ना के बराबर पाए जाते हैं और हमारे जानवरों पर इसका बहुत ही भयावह असर देखा जा रहा जी हाँ हरे भरे चारागाह उस समय पाए जाते थे जब हमारा जलवायु अति शुद्ध और शुद्ध जलवायु का स्तर जिस समय था तो हमारे वातावरण को शुद्ध रखते थे और अब के समय हमारे जलवायु में दूषित हो चुका है हमारा जलवायु अभी के समय दूषित हो चुका है जिसका कारण है की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और बहुत सारे उसके केमिकल जो हैं हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारी फसल जो पहले के मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में हो रहे हैं पर्या पर्यावरण के कारण जो वर्षा की कमी पाई गई है देखी जा रही है उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन और हमारे आस पास के वातावरणों में पाया जाता है आ इसका बहुत ही प्रा प्रभाव देखा जा रहा है